यहां पे लोग छोटे छोटे व्यापार करके कैसे किसी तरह पैसा कमा लेते हैं जैसे खेती करके कुछ पैसा कमा लेते हैं उसके बाद औरतें जो हैं खाना बनाती हैं खाना बनाके बर्तन उर्तन धोके फिर जाती हैं तो सिलाई उलाई का छोटा मोटा काम करके अपना पैसा कमाती हैं फिर बच्चे जो हैं अपना चाय उय का दुकान खोल लेते है पान का या चाट का दुकान खोल के पैसा कमाते हैं छोटा मोटा बिज़नेस करके सब पैसा कमा लेते हैं यही छोटा सा जैसे कोई है खाना बनाता है तो उसमें भी कुछ पैसा कमा लेता है खानों बना कर और बाहर जाकर बच्चे सब दुकान उकान छोटा मोटा करके कुछ पैसा कमा लेते हैं और औरतें भी सिलाई करती हैं बुनाई करती हैं और कढ़ाई उढ़ाई करती हैं कुछ छोटा छोटा काम करके अपनी पैसा कमा लेती हैं दुकान खोल के कुछ नाश्ता वाला सामान बना कर जैसे मोमोज़ है चाउमिन है और मैगी है ये सब बनाती हैं समोसा बनाती हैं ये सब बना कर अपना पैसा कमा लेती हैं थोड़ा बहुत और कोई दुकान उकान भी छोटा मोटा कर लेती हैं जिससे कि कुछ पैसा हो जाए